भारतनि फेसननि सोमोन्दै सुंदयै बुंनो थाङोब्ला आं मोजांखौनो मोनो जाय ड्रेसा जोंनि गाननाय जोमनाया गोदोनि ट्रेडिसनजों सोमोन्दो दंजोबो सोनाबारिनि ड्रेसनि सोमोन्दै जों रुजुनो हानोब्ला एसे आलादा जायो जाय फेशना जोंनि ट्रेडिसन जों जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो दंजोबो

ड्रेसा सोनाबारिनि बारा गोहोम गोग्लैया दानि मुगायाव सोनाबारिनि मुलुगनि बांसिन ड्रेसफ्रा गाननाय जोमनायफ्रा जोंनि भरतावबो गोहोम खोख्लैफैदों जाय जाय ड्रेसा जों सफ्ट गाननो मोजां मोनो बेनिखायनो बेफोरखौ बांसिन सेंग्रा सिख्ला दानि मुगानि मानसिफ्रा सुबुं माहारिफ्रा गाननो मोजां मोनो जाय ड्रेसा गुरै सफ्ट गाननो मोजां जायो खामानि दामानियाव मोजां जायो बिबायदि ड्रेसखौ जाहाथे एडप्ट खालायनानै लायो आरजिनानै लायो बेखौनो आङो मोजां मोनो आरो जायनि दानि मुगाजों गोरोबलांनो थाखाय जोङो मोजां ड्रेस गाननाय मोजां लुकजों थांनानै थानाय आं बेफोरखौ मोजां मोनो आरो आङो आंनि बुंनाय बायदिब्ला आंनो दा कमफरट ड्रेसखौ आं मोजां मोनो गाननो बे द्रेसा जाहाथे आंनि खामानि दामानि आंनि गासैबो हान्थिनायाव मोजां जायो बिनि थाखाय आङो आंनि कमफरट ड्रेस जायखौ सफ्ट जायखौ एसे मोजां ड्रेसखौ आङो गस्लायानो जा लंपेन्ट आनो जा जुथायानो जा आं गासैखौबो गाननो जायखौ कमफरट बेखौ मोनो जाय जायखौ गानोब्ला आंनि खामानि दामानि मावनाय दांनायाव जेबो प्रब्लेम जाया गोजोन्थों